गोदोथ' आं उन्दैब्ला दाउसा दाउ बाथौ फुजिनाया बेलेक नेमाव फुजियोमोन जोंना जोंनि बाथौ फुजिनाय नेमानो जाबाय बोलि होयोमोन बोलि बोलि होनायनि उनाव बिदिनो थायै थायै थानानै बोलि होब्ला जेनोबा मोनसे जेनबा जिउ थानायखौनो दान हायो होनानै जोङो बेखौ बे जिउखौ होयालासिनो जोङो बे बाथौ धोरोमखौ जोङो दा आदोनिक जुगाव जोङो बिबार बाथौ बिबारखौनो होनानै जों फुजियो बे बिबार बाथौ बिबारखौ होनानै फुजिनानै जोङो फोथायो फोथायनायाबो ओरैबायदि जेनेबा नोङो माबा मोनसे गोसोआव सानना दङब्ला बे बिबार बाथौ फुजिनानो मोनो होना जों फोथायो बेखौनो फुजिबाय थायो लोगोसे दा जोंनि बाथौ धोरोमा जौगालांगासिनो दङ दुलाराइ बाथौ धोरोम दोङो बेबो जोंहा जौगालांबाय थादों जोंनि दा बे ओनसोलाव जोंहा बाथौ धोरोमानो देर गोसारना दङ बेखौ जोङो फोसाबबाय थादों आरो फोसावगासिनो दङ बिबार होनानै जोङो फुजियो दा लोगोसे जोंहा थानसालिबो खागासिनो दङ सोरबा सोरबा गामिफ्रा थानसालि खाबाय बे बिबार बाथौ फुजिनानो लोगोसे बे बिबार बाथौआ मोनसे आङो फोथायो आरो जोंहा बै साहा दाउजें हाजो होननाय बेयावबो मोनसे थानसालि गोदो बोलि होयोमोन बेयावबो बोलि होला खिरखिरया होनाय हाजो सायाव दङ बे मन्दिरा थानसालिया गोदो बेयाव जोंहा दाउदै दाउसा बोरमा हाथारोमोन बोलि होयोमोन बे बोलि होनायखौ गारनानै जोङो दायो बेयाव बिबारजोंनो फुजिबाय थायो बे दाउजें हाजोआव ओरैनो खिरखिरियाबो होनो बे जायगाखौ गोदो गोदायनिफ्राइनो बे खिरखिरिया खेराइ सालिया दङमोन दा बेयाव बाथौ थानसालि जों बानायबाय लोगोसे बे बिबार बाथौआ जोबोद मोजां बिबार बाथौदोनो जोङो सिबिबाय थानानै जोङो मोनदोंबो बे खिनियानोसै आरो